हलो हाँ भैया आपके पास गाड़ी है बड़ी सी मुझे परसों जाना है बिलोरो है बड़ी सी गाड़ी पाँच छः लोग हैं और रास्ते में एक दीदी के भी लेना है औ मर बनारस मुझे जाना है काशी विश्वनाथ जी रास्ते में रुकना है एक दीदी के लेना है वो भाई थोड़ा नाश्ता पानी करना है और मुझे जाना है भाई सही से चलावै कहीं तेज़ न चलावै अच्छे ड्राइवर के साथ भेजना और गाड़ी का लाइसेन्स है कि नही वो भी भाई अच्छे से भेजें